پچھلے دو مہینے سے میں ہوائی کا انڈکشن یُوز کر رہی ہوں جب سے انڈکشن میرے کچن میں آیا ہے مجھے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے سب سے پہلے تو اُسے سب سے زیادہ تو وہ بِجلی کم لیتا ہے اُس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بِجلی سب سے زیادہ کم لیتا ہے وہ مطلب بجٹ میں لیتا ہے اور پھر کوئی سا بھی برتن کسی بھی قسم کا برتن ہم اُس پر استعمال کر سکتے ہیں کھانا بہت جلدی بنا دیتا ہے پھر اُس کے اندر سِسٹم ہے مطلب جس جس جتنا کھانے کو آپ جس آنچ پر پکانا چاہتے ہو اُس حساب سے آپ جو ہے اُس کو فِکس کر سکتے ہو تو یہ پروڈکٹ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا اِس سے میرا کام آسان ہو گیا ہے میرا کھانا بہت جلدی بن جاتا ہے